کچھ ہفتے پہلے میں نے ایک نئی پریس خریدی ہے جس کی قیمت تقریباََ آٹھ سو روپے ہے ہیولس کی اور اس پریس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بہت ہی ہلکے وزن میں ہے اور کپڑوں پر آرام سے اچھی طریقے سے اس کو ہم کر سکتے ہیں کپڑے کسی بھی طرح کے کر سکتے ہیں پریس چاہے وہ ریشمی ہو سلک ہو یا پھر ہمارے سوتی کپڑے ہوں اس پریس کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ اس میں جو آٹو کٹ ہے وہ بہت ٹھیک ہے جہاں ہر طرح کا اس میں آپ کوئی سے بھی کپڑوں پہ کر سکتی ہیں اور مجھے جو اس کی کپڑے پریس کی جو سب سے اچھی بات لگی وہ یہ ہے کہ اس کی جو بناوٹ ہے اور رنگ بہت اچھا ہے نارنگی اور کالے رنگ کا ہے اس میں شیڈ اور بہت اچھی پریس ہے میری مجھے یہ بہت پسند آئی ہے